جیسا کہ آپ نے سوال کرا ہے کہ میں اپنے خالی وقت میں کیا کرتی ہوں تو میں اس کا جواب اس طرح دینا چاہتی ہوں کہ میں اپنی خالی وقت میں ویڈیوگرافی اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہوں اور اس میں اپنا وقت گزارتی ہوں اور میں اپنے خالی وقت میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے جاتی ہوں اور نئی نئی جگہوں پر جاتی ہوں گھومتی ہوں وزٹ کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں نئی ہیں اور وہاں پہ جا کے ہم بہت زیادہ مستی کرتے ہیں مزے کرتے ہیں اور نئی نئی طرح کے کھانے منگواتے ہیں پھر اس کو کھاتے ہیں پھر پچرس کلک کرواتے ہیں اور اپنے خالی وقت میں میں اپنے دوستوں کے ساتھ جینا چاہتی ہوں کہ ہر وقت کو بہت خوشی کے ساتھ جیتی ہوں اور اپنے خالی وقت میں بکس وغیرہ بھی پڑھ لیتی ہوں جب میرا دل چاہتا ہے خالی وقت میں اور میں ایسی ایسی جگہ جاتی ہوں گھومنے جہاں کوئی نہیں جاتا ہم وہاں پر بھی ہم جانے کی کوشش کرتی ہوں میں اپنے خالی وقت میں اور مجھے نئے نئے ریسٹورنٹ جانا پسند ہے اپنے خالی وقت میں اور اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنا پسند ہیں اور ہر طریقے سے مزے کرنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے اپنے خالی وقت میں اور میں اپنے خالی وقت میں ویڈیو بناتی ہوں اور اس میں ویڈیوگرافی کرتی ہوں نئی نئی طریقے سے فوٹوگرافی کلک کرتی ہوں اور میں اپنے ماں باپ کے وقت اپنے خالی وقت میں تھوڑا ان کے ساتھ بھی ٹائم بتاتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ کیا کیا باتیں ہیں وہ بتاتے ہیں پرانے وقت کی وہ سب وغیرہ سنتی ہوں اور اپنے خالی وقت میں میں کچھ گیمس وغیرہ بھی کھیلتی ہوں کھیلس کھیلتی ہوں اپنے بچ کزنس وغیرہ کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے اپنے خالی وقت میں میں اپنے دوستوں سب کے ساتھ بہت زیادہ میں مزے کرتی ہوں اپنے خالی وقت میں